हेलो हाँ बोले लाइट उट दुकान में है मिलेगा अच्छा कम्पनी का अच्छा है कम्पनी अच्छा मिलेगा तब जो है एक लाइट खरीदेंगे भेपर जैसे कि है इमरजेंसी लाइट ओ जैसे कि इमरजेंसी है लाइट मतलब रहेगा नहीं रहेगा तो मतलब जलेगा ना तो ठीक है हमको इमरजेंसी लाइट खरीदना है इमरजेंसी लाइट कम्पनी अच्छा है न वो वाला मतलब लाइट का

मतलब इमरजेंसी बॉल भी लेना है तो उसका कितना रेट पड़ेगा ओ अच्छा रहेगा ना लाइट मतलब बॉल इमरजेंसी बॉल भेपर का दाम कितना बोले मतलब कम्पनी अच्छा रहना चाहिए भेपर का एक भेपर भी मतलब लेना है आपका आवाज सही से नहीं आ रहे हैं हेलो आपका आवाज सही से नहीं आ रहे हैं बोलिए ना हेलो हाँ बोलिए ना हाँ ओ तब तो बहुत अच्छा है मतलब ज़्यादा टिकाऊ होगा ना अच्छा कम्पनी का अच्छा रहेगा ना ओ तब तो अच्छा है दाम इसका रेट कितना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है ले लेंगे अच्छा कम्पनी में है तो बहुत अच्छा है